शिक्षा रोजगार आ सामाजिक दृष्टिसँ सुपौलमे महिलाके सामने मुख्य चुनौतीके बात अगर करल जाइ तऽ कहल जै सकैत छै जे आब ओ पुराना समय नहि रहलय जब महिलाके जे छै से शिक्षासँ दूर राखल जाइत रहय आब महिला सशक्तिकरणके लिअ हमर समाज भी जागरूक छै तऽ हमर समाजके जखनसँ नया मुख्यमंत्री एलखिन हँ तऽ महिलोके शिक्षाके समान अवसर रोजगारके समान अवसर मिललयए पहिले रहय जे एक गाँवमे इस्कूल जब भए जाइत रहै शिक्षा प्राथमिक शिक्षा तऽ ओहिके बाद उच्च शिक्षाके लिए महिलाके आगाँ नहि भेजल जाइत रहय समाज ओकरा एक गलत दृष्टिसँ देखैत रहय लेकिन पिछला किछु वर्षमे बहुत ही प्रगति भेलैए समाज एकरा बहुत अच्छासँ अपना एकरा जे छै से अथी केलकैए एकरा मानलकय हँ आब महिलाके भी एक समान अवसर देल जा रहल छै आब आगाँ बढ़यके बात करल जाइ रोजगार क्षेत्रमे तऽ रोजगार क्षेत्रमे भी दिक्क दिक्कत समस्या सिर्फ ई छलह जे जे ग्रामीण परिवेश छै ओहिमे रोजगारके बहुत जादा अवसर महिला के लिए नहि छै किआकि आ समाज जे छै से महिलाके शिक्षाके लिए तऽ बाहर भेजय लऽ तैयार रहैत छलय लेकिन रोजगारके लिए बाहर भेजयमे समाजके अभी भी एक अवरोध होइत छै तऽ ओके लिए इ छै जे ई करल जाइ सकैए जाहिसँ सभक जागरूक करल जाइ जे आओर दुनिआमे की सभ भै रहल छै महिला कतय आगाँ बढ़ल जा रहल छै की सभ हर क्षेत्रमे आगाँ अपना आपके अग्रसर कए रहल छै प्रगतिके मार्ग पर छै तऽ एहिसँ हमर समाजके भी ई बात अथी समझ एतय आओर आगाँ करल जेतय